इंडोर स्पोट्स जाम प्रकार जा हूंदा आहिनि लॉकडाउन जे दौरान असांजो परिवार लूडो चेस अन्य बॉलिंग जहिड़ी नंढिड़ी नंढिड़ी गेम साप सीढ़ी इअं असां खेलंदा हुआसीं इंडोर में तव्हांखे स्पोट्स जे लाइ जेको आहे बेडमिंटन टेबल टेनिस क्रिकेट इहो तव्हां खेली सघो था असांजी परिवार हिन सभिनी खेल जो लुफ़्त खयो हुओ कोविड लॉकडाउन जे दौरानु